मधुबनी जिलामे तऽ विभिन्न जाति धर्मक लोक रहैत अछि जेना हिन्दुमे ब्राम्हण भेल भुमिहार भेल राजपुत भेलाह ओकर बाद से अति पिछड़ा वर्ग अनुसुचित जाति तकर बाद से हरिजन तकर बाद से अहाॅंके डोम चमाड़ भेलऽ तकर बाद से मुसहर भेलाह दुसाध भेलाह हिन्दुमे मुस्लिम सभ सेहो रहै छथि हिन्दुके भाषा तऽ जते हिन्दु छै सभक भाषा तऽ मैथिलिए छनि मुसलमान लोकनि बजै तऽ छथि मैथिली लेकिन ओ सभ अपन भाषा उर्दु कहै छथिन हिन्दियो मे बजै जाइत छथि आन धर्मक लोक तऽ अहि जिलामे प्रायः नहि रहैया लेकिन हिन्दु मुसलमान रहैया एक दोसराकेँ समाजमे सॅं मुसलमान रहथि या हिन्दु रहथि एक दोसराकेँ सामाजिक जे कोनो क्रिया कलाप होइत छै या लोककेँ व्यक्तिगतो कागज होइत छै नीक बेजायमे तऽ सभक सहयोगे से होइत छै काज जेना डोम चमाड़ भेलाह तऽ बियाह दानमे डोमक वासन ई सभके प्रयोजन होइत छै खराब काज श्राद्धमे सेहो डोमक वासनके काज होइत छै मुसहर लोकनिकेँ सेहो अपन जे छै से ओ घर तर बनबयमे ई सभकेँ ओ सहयोग करै छथिन तकर बाद से जेना ब्राम्हणमे उपनयन ई सभमे होइत छै तऽ जोलहा मियाँ से अबै छथि मियाँकेँ एकटा वर्ग भेल जोलहा जेकर बनाओल धोती ई सभसॅं उपनयनमे काज होइत छै मिथिलामे ओकर बाद से मुसलमानकेँ लहठीकेँ बियाह दानमे से मुसलमान सभ बनबै छथि लहठी ई सभ जे बियाहमे कनियाँकेँ जे बियाह होइत छै तऽ ओ लहठिये पहिराकेँ बियाह कयल जाइत छै आओर अहिना सभक सहयोग से चलै छै समाजमे ओकर बाद सभ ओना बजै तऽ छथि मैथिलिए लेकिन किछु कहि दै छथिन जे हम हिन्दियो बजै छी आओर सएह बात छै